बाइक बाइक हिकु सुठो ज़रियो आहे माण्हुनि जे लाइ की माण्हू हिकु हंधु खां ॿे हंधु फटाफट पहुची सघंदो आहे ॿियनि जे मुताबिक़ि कार ऐं ट्रक जे मुताबिक़ि उहो हिकु हंध खां ॿिए हंध फटाफटि पहुची सघंदो आहे बाइक में भाई भार माण्हू भीड़ भाड़ हुजे कुझु बि हुजे साडइ खां कट हणी निकिरी सघंदो आहे बाइक सुठो हिकु फास्टैस्ट ज़रियो आहे की हिकु हंध खां ॿिए हंधु पहुचणु आहे प्रदूषण बि घटि कंदो आहे इन में बि ॿिनि तरीकनि जूं बाइकूं ईंदियूं आहिनि ई बाइक्स ऐं पैट्रोल बाइक्स ई बाइक्स में त खाली बैटरी चार्ज करे अॻियां वधी सघंदा आहियूं उन में हिकु फुल चार्जिंग हिकु सठ किलोमीटर हलंदी आहे पर ऐं पैट्रोल अगरि फुल टंकी घणी ईंदसि त सौ सठ किलोमीटर हली सघंदी आहे बाइकिंग जो सुठो ज़रियो आहे ऐं कल्चर असांजो कल्चर जेको आहे इहो असां स्कूल में असांखे किताबनि जे ज़रिए असांखे ॿुधायो वेंदो आहे ऐं माण्हुनि जे ज़रिए असांखे ॿुधायो वेंदो आहे की इंडिया जेके कल्चर्स आहिनि